ہاں کون ہیلو ہیلو ہاں بولیے اچھا تو بتائیے کیا ہوا ہے آپ کو تو آپ نے کل کیا کھایا تھا رات میں ڈنر میں اچھا تو آپ نے کوئی دوا لی ہے اس کی

اچھا تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد واکنگ کی تھی تو تھوڑا بھی آرام نہیں ہے دوا لینے کے بعد اور وکنیس بھی ویسے ہی ہو رہی ہے تو آپ جوس وغیرہ منگا کر تھوڑا پی لیجیے اور فروٹ آں اور یہ جو آپ پیٹ درد کی وہ کہہ رہی ہیں تو آپ نے ایسیلاک لیا تھا ایسیلاک ہوتا ہے گیس کی دوا تو آپ اس کو منگا لیجیے اس کو کھا لیجیے دیکھیے اگر کچھ آرام ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم سے کنٹیکٹ کیجیے گا

ہاں آپ آ جائیے گا کلینک تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو چیکپ وغیرہ کریں گے ہوں اوکے او